हाँ मैं पाँच अंक बोल सकता हूँ दस हजार नौ सौ सोलह पंद्रह हजार तीन सौ अठारह पचीस हजार नौ सौ पैंतीस छप्पन हजार आठ सौ उन्नीस एक लाख पंद्रह हजार नौ सौ पैंतालिस